अरे नमस्कार भैया अरे अपने को गाड़ी लेना थी टी वी एस की हाँ टी वी एस कम्पनी की लेना था तो गाड़ी ऐसी होना चाहिए कि जिसका माइलेज ज़्यादा हो माइलेज ज़्यादा होना चाहिए मैंने सुना था टी वी एस की अच्छी होती है तो सोचा की टी वी एस ही ले लिया जाए हाँ अच्छा हाँ हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा हाँ यार तो वो ही में सोच रहा था कि कुछ मॉडल अभी जो आई है लेटेस्ट मॉडल तो टी वी एस का वही लिया जाए क्या है नई नई चीज़ें आती है नई नई टेक्नोलॉजी आती है न गाड़ी में भी जी हाँ हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ अच्छा अच्छा हाँ अरे तो मैं सुना था कुछ क्यूबिक स्कोर कर के कुछ होता है बोले गाड़ी लेने जाओ तो अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ अरे मेरा एक लोन तो था पर शायद मैंने पे कर दिया था आप एक बार चेक कर लीजिए भला हाँ एक बार चेक करवा लीजिए हओ भैया देख लो अच्छा अच्छा हाँ यार वही मेरे को याद नहीं आया था क्लियर है ना अपने को ई एम आई पर लेना था गाड़ी तो अपने को कितने तक अच्छा अच्छा ई एम आई

अच्छा पाँच हज़ार की क़िस्त बनेगी मतलब मंथली की अच्छा अभी टोटल लेंगे अपन तो अपने को टोटल एक लाख तीस हज़ार की पड़ जाएगी अच्छा अच्छा और डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा इसमें अभी फ़िलहाल में अभी अभी कितना पैसा जमा करना पड़ेगा गाड़ी ले जाते समय कुछ देना पड़ेगा क्या अच्छा अच्छा अभी कितना देना अच्छा अच्छा कम से कम अपने को तीस हज़ार देना ही पड़ेगा अच्छा अच्छा ये अच्छा मॉडल है जो बता रहे हैं जिस के बारें में अच्छा अच्छा नहीं नहीं बाद में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए हाँ हाँ हाँ वही बोल रहा था मैं चलिए तो ठीक है तो इसका बिल बना दीजिए मैं डाउन पेमेंट दे

हाँ हाँ भैया चलो ठीक है लाइए बिल हाँ चलो ठीक है भाई